بالی ووڈ میں جو میری جو مجھے ہیروئن پسند ہے یا اداکارہ ہیں جو مجھے بے حد پسند ہیں ان کے لباس کے لیے تو وہ سوناکچھی سنہا ہیں جو کہ انہوں نے ان کی ایک فلم آئی تھی سن آف سردار جس میں ان کا جو لباس تھا وہ پنجابی لباس تھا جو انہوں نے پٹیالہ سوٹ شلوار پہنے تھے جو ہی جو بے حد اچھے لگ رہے تھے اِس اور میں ان سے اتنا زیادہ مجھے اتنا زیادہ وہ پسند آئیں تو میں نے بھی اسی طرح سے ان کے ہی جیسے پٹیالہ سوٹ بنوائے اور میں نے بھی ویسے ہی پٹیالہ سوٹ بنوا کے میں نے پہنے اور مجھے کافی اچھے لگے اور اس لیے مجھے جو میری جو پسندیدہ اداکارہ ہیں وہ سوناکچھی سنہا ہیں کیوں کہ ان کی جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بےحد ایک اچھا لباس ہوتا ہے کوئی ایسا تہذیب والا لباس ہوتا ہے ان کا جو لباس ہے اور اس لیے مجھے جو سوناکچھی سنہا جو اداکارہ ہیں بالی ووڈ کی بے حد پسند ہیں